जो सोनभद्र में जो सामाजिक प्रथाएं हैं और सांस्कृतिक रीति रिवाज है जैसे कि हो गया दुर्गा उत्सव दुर्गा उत्सव में दुर्गा जी की पूजा की जाती है और एक दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जाती है बहुत बड़ी सी और ये नौ दिन रखा जाता है उसका पूजा किया जाता है और इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग भाग लेते है नवरात्री में गरबा किया जाता है डांडिया किया जाता है ये एक समुदायिक सोनभद्र का कार्यक्रम है इसी प्रकार से जन्मष्टमी भी बहुत ही प्रचलित एक उत्सव है इसको मनाने के लिए अच्छे तरीके से इसको मनाने के लिए बाहर से वृंदावन से कुछ गायकरो को बुलाया जाता है और भजन कीर्तन होता है बारह बजे तक फिर बारह बजे के बाद मटकी फोड़ कार्यक्रम होती है जन्माष्टमी में जिसमें प्राइज़ रखा जाता है जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है और बारह बजे कृष्ण जी का जन्म बहुत ही धूमधाम से पूरा जो है नाच गाना किया जाता है